हाँ जी मैं दस और दस लाख के बीच पाँच संख्या बोल सकता हूँ एक लाख उन्नीस हज़ार पाँच सौ चालीस तीन लाख उन्नीस हज़ार पाँच सौ बीस दो लाख बीस हज़ार चार सौ चालीस तीन लाख चालीस हज़ार पाँच सौ चालीस एक लाख पन्द्रह हज़ार नौ सौ बीस